हाँ मध्य प्रदेश में विदेश में अध्ययन करने वाले इच्छुक छात्रों के कई सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिस में वो विदेशी अध्ययन को वो कर सकते हैं इसी प्रकार कई विश्वविद्यालयों में भी अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और और उनको कार्य का कार्यशाला द्वारा भी उनका अध्ययन किया जाता है और वो अपने आप को इस मतलब आगे बढ़ाने के लिए लिए वह अस्कॉलरसिप द्वारा भी अपने अध्ययन को पूर्ण करते हैं जो क्षम जिस के पास आगे पढ़ने की क्षमता नहीं हो पाती आर्थिक स्थिथि उनकी सही नहीं होती उनके लिए भी इस्कॉलरसिप का आयोजन किया जाता है व विदेशी अध्ययन को प्राप्त कर सकता है इसी प्रकार वो रिसर्च के द्वारा भी अपने अध्ययन को प्राप्त कर सकता है क्योंकि रिसर्च के दौरान उन्हें कुछ योगदान मिलता है आर्थिक स उस उनको सहयोग मिलता है जिस से वो अपना अध्ययन पूर्ण कर सकें